दोन वर्सां पयलीं न्ही हांवें आमची टी वी घेतलेली एक फोंण्या एक शॉप आसा आश्ना इलॅक्ट्रोनीक सो थंयसरल्यानसून हांवें टी वी घेतलेली ती आमकां चड आनी चड बरी येली कित्याक की आमकां केन्नाय अशें म्हणजे पावस बी पडलो कितें आनी कितें जालें जाल्यार लायट येता वयता लायट येता वयता बी जाली जाल्यार सो केन्ना केन्ना तिका अशें आमकां केन्ना प्रोबल्म येवूंक ना ते टीवीचें आनी आमची ती टी वी आसा ती आमची नांव तिचें सॅमसन सो आमकां ती खूब खूब ना खूब बरी येली आनी तिचो आमचो डिसप्ले बरो व्हडलो आशा सो टर्टी टू सायझ ती आनी बरी येली पूण दोन वर्सां म्हणल्यार आमकां बरी येली कित्याक केन्ना अशें प्रोबल्म कांय जावूं ना तिचे ते टिवीचें सो आनीक खूब जाणांनी म्हाका विचारलें की तुमी ही टी वी कितली वर्सा घेतलेली आमी मागीर सांगतालीं की बरी आमकां बरी येली अमके अमके शॉपा वयली आमी घेतलेली सो आमी तेंच्यांनी मागीर आमकां म्हटलें की आमी बी अशीच टी वी घेतल्यार बरी अशें म्हणून तेंच्यांनीय म्हटलें आमच्या फेमिली मॅम्बर आनी केन्ना अशे भुरगीं खेळटात तेन्ना ती केन्ना खेळटा आसतना बॉल बी पडटा न्ही टीवीचेर सो आमचो केन्ना डिसप्ले बी तसो पडलो जाल्यार पसून डिसप्ले बी आजून केन्ना प्रोबल्म जावुना क्रिएट आमकां सो आनी आनी ती टी वी आमकां चड आनी चड बरी येली